آج سے برسوں پہلے فوٹوگرافی لوگ کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے دور دور جاتے تھے اور اس زمانے میں فوٹوگرافی اس طرح تبدیل ہو گیا ہے اور کیمروں کیمرا موبائل میں اتنا بہتر طریقے سے آ گیا ہے کہ اب لوگ بیٹھے بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے اپنا فوٹوگرافی کر لیتے ہیں اپنا سوچ بہتر سے بہتر بنا لیتے ہیں تو اب یہ سب سب کچھ آسان ہو گیا ہے اور آسان ہونے کے باوجود تھوڑی سی مشکل ہے کہ غریب آدمیوں کے پاس اگر موبائل نہیں ہے تو پھر اسے سوچنا پڑتا ہے کسی دوسرے سے مانگنا پڑتا ہے یا کسی دوسرے موبائل سے فوٹوگرافی کھینچنا پڑتا ہے تو یہ سب تو آسان ہو گیا ہے برسوں میں اور آج کے دور میں بہت زمین آسمان کا فرق ہو گیا ہے لیکن یہ یہ آسمانی اور زمینی فرق جو ہے ہمیں کچھ مشکل میں بھی ڈال دیتا ہے اس لیے

یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ موبائل کا کیمرہ اور بہتر سے بہتر آسان ہو ہو جائے اور لوگوں کو آسانی کا فراہم فراہم کرتا رہے جس طریقے سے غریب لوگ برسوں پہلے بہت دور جایا کرتے تھے بہوت مشکل سے فوٹوگرافی کیا کرتے تھے